हम अपन स्टार्ट केलहुँ तऽ गुरुसँ हम पढ़ाइ स्टार्ट केलहुँ अपन महिँषीसँ तऽ ओतय हमर गुरुकेँ जानकारी भेल कि हमर गुरु बहुत नीक पढ़बै छै तऽ ओतय गेलहुँ कि बहुत अच्छासँ कि अपन नीक जकाँ नीक व्यवहारसँ नीक सभकिछुसँ नीक शिक्षासँ कहलक तकर बादसँ हमसभ ओतयसँ स्टार्ट केलहुँ दसमा तक नीक जँका ओतहि पढ़लहुँ तकर बाद हमरा इन्टरो ओतहि करि लेलहुँ तऽ आब हमर मित्रोसभ पूछैत रहै ई कतयसँ तू मैट्रिक करलही कतयसँ इन्टर करलही तऽ मित्रकेँ कहलियै ई सर लग चलही ई सर बहुत नीक पढ़बै छै ई सरके संस्कारो बहुत अच्छा छै व्यवहारो नीक छै ई सर तोरा नीक जँका पढ़बितहु छै तोरा गाइडेंसो करतौ नीक जँका तोरा टाइम टाइमपर बतेबो करतौ कि ई ई चीज तू करही ई चीज तू कर तऽ ई मित्रसभ मित्रोसभकेँ कहलियै एगो मित्रके कहलियै तकर बाद दोसरो मित्रके इएह कहलियै तऽ ओ मित्र गेल पढ़य लेल तऽ ओ मित्र आयल हमरा कहय लेल ठीकेमे रे गुरुसभ बहुत बढ़िआँ छौ बापरे बाप पहिलेसँ हम पढ़ितियै तऽ हमरा अभी बहुत नीक नम्बर लागतियै मैट्रिकमे कोनो बात नहि इन्टर भी पढ़बै नीक नम्बरो लावबै तकर बाद दोसरो बच्चा इएह गप्प कहलक तऽ हमरा नीक लागल तऽ सरकेँ हम ई बात कहलियै तऽ सर एना ऐना गप्प तऽ सर कहलकै तू तऽ हमर ने बड़